आतां ट्रेंड येयला तो म्हळ्यार आय ओ टी आनी आटीफिशल इंटेलएंजन्ट आर्टिफिशल इंटेलएंजट इन द सेन्स लायक लायक मोनशा भाशेन एक रोबोट बिहेव कोत्ता उलोयता आतां सोद्द्या इमोशनल लेवलाक पावोना बट या तेय तेजेरूय थोड्या वर्सांनी तेजेरूय काम कोत्तोली बट ए आय असो पाटकी डेंझरसूय आनी लायक तेजेर आमकांं कामूय करपाक इंटरेसस्टींग दिसता ए आय आमी जितले तेका शिकोयताय तितले तेकाय कोवता की आमी लायक तेकाय एक एक वकर कशी ट्रीट कोत्ताय लायक आमकां जाये म्हणोन इवन लायक एक टायमार अहलो रोबोट आहलो की तेणें म्होणलें की एलन मस्कान एक क्रोंटोवर्शियल डायलोग म्हणलो की आय वोंट टू कील ऑल द ह्युमन्स म्हणोन सो तो बरोय आनी वायटूय सो तेका लागोन तरी पूण लोक काम कोत्ताय इन द सेंस लायक सुपवायजड आसता एण्ड अनसुपवायजड लनींग आसता सो समज सुपवायजडान समज गेली जाल्यार लायक तो आमच्या कंट्रोलांत लायक आमी कितें शिकोवंक सोदताय तितुनूच तो स्पेसान शिकता बट असुपवायजड हितून गेलो जाल्यार लायक तो आपूण शिकता लायक जे लायक लायक आमी बिहेव कोत्ता इंटरेक्ट जितली कोत्तोली आमी तेजे बरोबर लायक आमच्यो जे क्वॉलिटीज आहाय त्यो आपूण शिकोन घेता सो तेन्ना मागीर ते एक व्होडल्या एक्सस्टेन्डान वचो शकता आय ओ टी म्हणल्यार सेकेंड सॅक्टर की आमकां इतले इज करूंक सोदता लायक ला लायटीचें घराच्यो लायटीचें लायक आमी एक आपणाच्या मोबायलाच्या हितून ऑन आनी ऑफ करूं शकताय इवन वॉर्निंग्स येवं शकताय लायक कोण तुज्या गोरांत येयला लायट ऑन केली चोर समज येयलो जाल्यार मागीर तो अलामूय लायक एक अलार्म कशें तुका दिवं शकता फोनाचेर तुज्या घरान कोण येयलो चोर येयलो बीन म्होणोन आनी तोशें लायक बट एक सायडीन तो बरोय आनी वायटूय लायक आमी आतां लायक कितेंय लायक पोयलींच्या ट्रेडिशनान लायक कोत्ताली ती आमचें लायक आतां काम बीन करूं वोसोनाय तेका लागोन आमकां जिमांत बीन वोसो पडटा सो ती एक लायक डिसएडवानटेज लायक लोक मोटोय जाता इतलो लायक रिलॅक्स जालेलो आसा सद्द्या बट नीव टेक्नोलॉजीचें येता नीव नीव वस्तू येताय समज मनीस समज एडॅप्टूय जातोलो बट आपणाची हेल्थ जाल्यार एक नीव फ्युचर जावं शकता